हाँ मुझे छपी हुई किताबें पढ़ना ज़्यादे पसंद है क्योंकि इसको हम कभी भी किसी भी समय आराम से पढ़ सकते हैं और इसका ज़्यादे बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर भी नही पड़ता है और छपी हुई किताबें पढ़ने से हमारा मनपसंद प्रसन्न हो जाता है और आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी इसका उपयोग कर सकते हैं पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कभी हो सकता है हम हमें जिसका हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए उसमें चार्जिंग पूरी न हो और यह समय के अनुसार सही भी नहीं है यह हर वर्ग के लोग इसको आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं और यह छपी हुई किताबें छोटे बच्चे से बड़े लोग आराम से बैठ कर कहीं पर भी पढ़ सकते है इसमें किसी ज़्यादे विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती है यह कम साधनों से भी हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं इसका हमारी आँख पर भी बुरा प्रभाव नहीं होगा और हम कितना कितने भी टाइम इसको पढ़ सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा है कि इसका हमें पहले से इसकी योजना बनानी पड़ेगी कि हमारे पास में वह साधन उपलब्ध है कि नहीं जिसके सहारे हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं इसको छोटे बच्चे नही पढ़ सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादे मोबाइल भी देना सही नहीं है या वह ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ भी थोड़ा कम करें इसको सीमित ही इसका उपयोग होगा लेकिन छपी हुई किताबें कोई भी पढ़ सकते है कितने भी टाइम पढ़ सकते हैं यह बहुत ही अच्छा है ऑडियोबुक्स का भी सुना है इसका भी हम इसके बारे में भी जानते है यह भी सभी के लिए अच्छा है जिन्हें पढ़ना नहीं आता है वह आराम से सुन सकते है उनको भी सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं यह उनके लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें एक जगह बैठ कर हमें सुनना नहीं होगा हम बहुत सारे जो भी हमारे कुछ काम है हम करते हुए इसको सुन सकते हैं और हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं इसके लिए यह भी अच्छा है तीनों ही अपनी अपनी जगेह बहुत ही अच्छे हैं और मैं तीनों को ही समय समय पर पसंद करती हूँ